میں اکثر کتابیں دریا گنج ایریا سے خریدتا ہوں وہاں پہ ایک سنڈے مارکیٹ لگتے ہے وہ جامع مسجد پرانی دِلی کے آس پاس ہے وہاں پہ بہت ساری سستی سستی کتابیں ملتی ہیں جہاں اور کہیں بھی جلد نہیں مِل پاتی وہاں بہت بڑا مارکیٹ لگتا ہے بُکس کی تو اکثر میں کتابیں وہیں سے خریدتا رہتا ہوں اور یہ وہاں پہ اسٹور کا نام بتاؤں تو ہند بُک اسٹور ہے جہاں سے اکثر میں خریدتا ہوں چودھری بُک اسٹور اِس کے آس پاس ہے شفیع بُک اسٹور ہے تو اِن جگہوں سے میں اکثر خریدتا ہوں